ہاں ہیلو وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ہاں رہبر بھائی سے بات ہو رہے ہیں بتائیے آپ کون بول رہے ہیں جی بھائی میں بات مان رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں اچھا جی جی ہیں تو پورنیہ میں کس جگہ روم لینا چاہتے ہیں جی لائن بازار حضرت گنج میں ہے ایک عائشہ بھی منزل ہے عائشہ لاج بھی ہے کس ٹائپ کا لینا چاہتے ہیں آپ جی اس میں تو آپ کو کرایہ کافی مہنگا پڑ جائے گا پندرہ ہزار تقریباً پڑ جائے گا اس سے کم کے لیے آپ کو پھر تھوڑا اور بھی دیہات ایریا میں جانا پڑے گا مطلب حضرت گنج سے تقریباً ڈیڑھ کلو میٹر اور دور جانا پڑے گا جی جی ہاں ٹھیک ہے جب آپ بول رہے ہیں تو میرا دوست لوگ رہتے ہیں اس کے لیے میں ابھی ان شاء اللہ آپ کی جو کھوج رہے ہیں روم اگر اس طرح کا مل گیا تو جی ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا ہو جائے گا بتائیے وہی تھوڑا کرایہ کچھ مہنگا ہی پڑے گا آپ کو تھوڑا جی تو آپ کتنا تک دے سکتے ہیں حضرت گنج میں تو روم مل جائے گا پندرہ ہزار ہے تو آپ کے لیے کچھ کم کروانے کا ہم پورا پورا یہ کریں گے آپ کتنا تک دے سکتے ہیں تو آپ کتنا دن رہنا چاہتے ہیں اس میں پرماننٹ رہنا ہے اسی میں کیا تو اس کے لیے آپ کو ایک آدھار کارڈ کا فوٹو کاپی دینا ہوگا جی اس کے لیے جی جی جی جی وہ تو بات ہے لیکن آپ کو ہے نا آدھار کارڈ آدھار کارڈ کا جیراکس جو ہے کاپی دینا ہوگا جی جی میرا یہی نمبر ہے آپ ٹھیک ہے شکریہ شکریہ